टेक्नोलाजी के बारे में जैसे कि पहले मोबाइल नहीं था पहले जो है वायरलेस वायरलेस का मतलब है तार विहीन तो पहले जो है लैंडलाइन था तो इस में भी टेक्नोलाजी में बदलाव हुआ तो मोबाइल आया मोबाइल आया तो हर आदमी जो है हाथ में ले कर के घूमने लगा और आज कम्पल्सरी हो गया कि है कि बग़ैर मोबाइल का कोई कार्य नहीं चल रहा है ये वाक़ई टेक्नोलाजी है तो पहले टू जी आया इसके बाद फोर जी आया फोर जी आया तो आप से बात करा रहा है आपको सामने दिखा भी रहा है इसके बाद इस में इतनी सारी व्यवस्थाएं दे दिया है कि आप सब कुछ मोबाइल से कर सकते हैं अच्छा रह गई बात पहले कुम्हारी कला में लोग पत्थर का एक चाक बनाते थे और डंडे से उसको घुमाते थे इसके बाद उससे काम होता था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस में टेक्नोलाजी लाई गई हमारे इस्पर्ट जानकारों ने टेक्नोलाजी लाई तो इसको इलेक्ट्रानिक कर दिए इलेक्ट्रानिक में पहले एक छोटा सा चाक आया इसके बाद उस पर भी हाथ से लोग बनाते थे इसके बाद और सोच बढ़ी तो अब जो है एक जैसे जिगर जाली मशीन हुई इसको लगा दिए तो आपको इसमें एक हेड जो है नाचता रहता है और इसमें मोड सारे रहते हैं जो आइटम निकालना है उसका आप को मोल्ड चाहिए जैसे हांडी है कढ़ाई है कटोरी है ग्लास है थाली है एन सब का मोल्ड है मोल्ड डालिए तो आप वो चाक पर अवलेबल नहीं था लेकिन जो डाई से बनते हैं इसमें सब कुछ बना ये हमारा निजी प्रोडक्ट है हम अपना करते भी हैं अच्छा रह गई इसको पकाने के लिए तो पकाने के लिए हम लोग पहले भट्ठी लगाते थे तो उपरी गोहरी जिसको बोलते हैं ये सब लगाते थे इसके बाद फिर कोयले का आधुनिक हुआ तो कोयले से भी करने लगे और कोयला से फिर लकड़ी की भट्ठी बनने लगी ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे विकास हुआ अब पहले हम लोग पुआल जो धान की पुआल होती है इसके ऊपर रख कर के मिट्टी से उसको बंद करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है अब ऐसा जो है फाइब्रिक वो कम फाइबर से आते हैं कंबल जिसको बोलते हैं ये रुई सीसे की रुई होती है इससे ढांक देते हैं फिर हटा देते हैं फिर ढांकते हैं ऐसे ही हम लोग पकाने लगे तो टेक्नोलाजी टेक्नोलाजी बढ़ रही है इससए बहुत सारे लोगों को धंधे मिल रहे हैं जैसे कोई रुई की कंपनी हो गई कोई हेड बना रहा है कोई आ कर के आपके यहाँ मोल्ड बना रहा है ये टेक्नोलाजी है टेक्नोलाजी से हमें बहुत विकास हुआ इस समय पहले टेक्नोलाजी नहीं थी पहले जुगाड़ से लाेग काम करते थे आस मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे जैसे पहले फावड़े से खेत ओत को लेवलर किया जाता था लेकिन टेक्नालाईलाजी आई ट्रेक्टर आया टेक्टर में कैबिलेटर आया कैबिलेटर ये सब जो है ज़मीन को ऊँचा खला को प्लेन करने के लिए आ गया है इसके बाद टेक्नोलाजी और आगे गई तो जे सी बी आया जे सी बी आया अब देखिए पहाड़ नदी नाला सब एक समान कर दे रहे हैं तो टेक्नोलाजी टेक्नोलीजी जितना बढ़ रही है उतना विकास हो रहा है पहले एक दिन में कुल्हड़ हम पाँच सौ बनाते थे और आप टेक्नोलाजी के हिसाब से चार हज़ार बना रहे हैं तो टेक्नोलाजी टेक्नोलाजी जब बढ़ती रहती है तो आदमी का विकास होता रहता है पहले भी आप ध्यान दीजिए कि पहले कुछ नहीं था हिन्दुस्तान में कोई टेक्नोलाजी ऐसी नहीं थी लेकिन हमारे राजीव गांधी ने यहाँ कम्प्यूटर ले आए सारी व्यवस्था किए ये सब टेक्नोलाजी लाई गई है पहले अपने देश हिन्दुस्तान में नहीं थी तो आज हम विकास के पथ पर हैं टेक्नोलाजी के ज़रिए टेक्नोलाजी एक ऐसी चीज़ है आपको कब कहाँ रख देगी ये कोई निश्चित नहीं है